विणटा आसतना किंवां शिंवता आसतना विणप म्हणजे एक हातार घेवन हाता वयलें काम आसा आनी शिंवप हें मशिना वयलें काम आसा आमी हातानूय शिंवपाक शकतात पूण हांव मशीन वापरतां तरी सुद्दां प्रोजॅक्ट म्हणचे पेक्षां समजा हांव बरें कपडे शिंवतां म्हणटगेर म्हजे शेजारचे लोक म्हाजे कडेन काही वेळा कपडे हाडून दितात त्याच वेळचे तो म्हज्या खातीर एक प्रोजेक्ट आसता पूण कशें आसता काही लोकांचें कपडे निवड करपाचें किंवां एका बरोबर समजा साडयेच्या बरोबर ब्लावज येयलां किंवां ब्लावजा बरोबर आनी कितें आसा जाल्यार चुडिदाराचे बरोबर तेंची पेण्ट जाल्यार ती काही वेळाचेर कपडो बरो आसना आनी शिंवता आसतना मशीन ताचेर लागना किंवां सूत पाड जाता अशे वेळाचेर म्हाकाय बी चॅलेंज आसता की त्या मनशाक आतां परत हांवे म्हणजे हांवे तो पाड केलो जावं हांवें तो कापता आसतना सारको अशें तेंकां दिसपाक येता आनी त्या वेळाचेर म्हाका मागीर अशें दिसता की हांवे तसलेच तरेचो मागीर कपडो तेका हाडून आनी मागीर शिंवून वेवस्थीत दितगेर हांव त्या अहे हेका ग्राहकाक सांगता की बाबा अशें अशें आसलेलें आनी हांवे तो वेवस्थीत दुसरो हाडून तुका दिल्लो आसा त्या खातीर अशें अशें तेची किंमत आसा अशें हांव जेन्ना तेका वेवस्थीत पटोवन सांगता तेन्ना ते ग्राहक म्हाजें वेवस्थीत म्हाका हांव समजून घेता होच अशेंच लोकांचें जेन्ना आशेवपाचें आसता तेन्नाच म्हाका ती एक चॅलेन्ज कशी आसता आनी तातुंतल्यान शिकपाक कितें मेळटा की जेन्ना केन्ना दुसरो कोण शिंवपाक येता तेन्ना त्याच वेळाचेर टाय्म काडून मातसो कपडो हें तें हांवें पळोवप हें म्हाका प्रत्येक म्हणजे म्हाजो अशे एक दोन वेळा जाल्ली आसात म्हणजे त्या हेतुंतल्यान हांव कितें शिकलें की जेन्ना कोणी म्हजे कडेन ग्राहक येता तेन्ना तेणे हाडलेलो कपडो कसो आसा तो कशें तरेचो आसा शिंवतगेर अशे बारकायेन हांव लक्ष दिवनच तो शिंवपाक घेता आनी समजा त्याच वेळाचेर कितें आसा जाल्यार त्या मनशाक मागीर सांगपाक म्हाका बरें पडटा